मां हिक बार पंहिंजे परिवार सां गॾु पतनि जी रांदि खेॾी हुई जंहिंमें मां पेसनि जे रांदि खेॾी हुई मां हा पैसे विञाए छॾिया हारजी वियमि मां उनजो दीमाग़ु न पढ़ी सघियमि त मूंखे ॾाढो निराशा थी वई हुन खां पोइ मां ॿिए बार वापसि उन्हनि सां गॾु रांदि खेॾी पोइ मां उन्हनि जो दीमाग़ु पढ़ी करे मां हुननि जे अनुसार उहो पतो खेलियो त मां हुन में पंहिंजी जीतु हासिलु कई